عام طور پر اتّر پردیش کے اندر بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں کیونکہ اتّر پردیش بذات خود ایک بہت بڑا صوبہ ہے جہاں پر مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ دیہاتی وغیرہ بولتے ہیں اور شہروں میں شہروں میں عام طور پر اردو ہندی اور تیلگو اور اسی طریقے سے اور بھی زبانیں بولی جاتی ہیں کہیں کہیں پر بھوجپوری کا بھی استعمال کیا جاتا ہے لسانی تنوع کو فروغ دینے کے لیے زبان کی بہت ساری پالیسیاں اور اقدامات کیے جاتے ہیں بہت سارے لینگویج سینٹرز قائم کیے جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کو زبان کی تعلیم دی جاتی ہے خاص طور پر جو لوگ دوسری زبان سمجھا سمجھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ کوئی ایک صرف اردو ہی زبان جانتا ہے اور اسے ہندی نہیں آتی ہے تو اس کے لیے سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں انگلش کے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں عربی کے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں اور بھی اسی طریقے سے بہت سارے اقدامات کیے جاتے رہتے ہیں جس سے ہمارے اتّر پردیش کا نام پوری دنیا میں روشن ہو رہا ہے